भारतमे अगर रङ्गोलीके बात करल जाइ तऽ एकर प्रथा बहुत ही पुराना जमानासँ चलल अबै छै अगर रङ्गोलीके बात करल जाइ तऽ यहाँपर हम अगर अपन अनुभव साझा करऽ तऽ यहाँपर दिवालीके अवसरपर रङ्गोली वगैरह तैयार करल जाइ छै एकर अलावा दशहरामे भी रङ्गोलीके तैयारी करल जाइ छै आओर रक्षाबन्धन वगैरहपर भी अगर दीदी वगैरहके बात करल जाइ तऽ ओभी रङ्गोली बनाबै छै सूर्यके अगर बात करल जाए तऽ बिहारमे एकर विशेषरूपसँ महत्व छै यहाँपर छठ पूजा मनावल जाइ छै जहाँपर उगते सूरजके साथ सूरजके तऽ पूजा करल ही जाइ छै बाकी डूबते सूरजके भी पूजा करल जाइ छै जेकी एक अनोखा सम्बन्ध छै जेकी सिर्फ बिहारमे ही होइ छै अगर कपारपर कुमकुमके बात करल जाउ तऽ यह मुख्य रूपसँ हिन्दू धर्ममे ही होइ छै जेकी काफी शुद्ध मानल जाइ छै आओर पवित्रताके सूचक छै पवित्र सूतके भी अगर बात करल जाए तऽ यह हिन्दू धर्ममे बहुत ही प्रमुख रूपसँ होइ छै अगर कोनो मन्दिरमे अगर जायल जाइ छै या कोइ शुभ काम करै सँ पहिले वहाँपर हाथ दायाँ हाथके कलाइपर सूत बान्हल जाइ छै मन्दिरमे पूजा करल वगैरह जाइ छै आओर अगर जनेउके बात करल जाइ तऽ जनेउ भी एक प्रथा छै जेनाकि सोलह संस्कार होइ छै ओकरामे एक जनेउ संस्कार भी होइ छै बाँकी दरगाहमे जनेउके बारेमे हमरा जानकारी नहि छै व्रत आओर रोजाके एक अलग ही महत्व छै एकरामे साइंटिफिक महत्व तऽ छै ही आओर बाकी हिन्दू धर्मके मान्यताओके अलावा भी एकरामे बहुत ही महत्व छै आओर रोजा जहाँतक हम जानै छियै ई मुसलमान धर्ममे होइ छै जेकी लगभग डेढ़ महीना तक चलै छै जेकी काफी पवित्र मानल जाइ छै धर्मिक प्रथाके महत्व आओर संस्कृतिमे अगर बात करी तऽ ई बहुत ही अपना विशेष योगदान दै छै आओर एकरासँ मानवजातिके कल्याण ही होइ छै